आङो आंनि लाइफयावहाय आङो गुगोल पेखौ बाहायो बे गुगोल पेखौ बाहायनायनि गेजेरजों गोबांथार आं हेफाजाब मोन्नो हायो बबेबा गोजान जायगायाव हरनांगौ बेबायदि रांफोरखौ आंनि सुबिदा बायदियै आं हरनो हायो फन पेनि गेजेरजों आङो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला लोगोआवहाय फैसा लायालासेबो लोगोआव फैसा बेबायदि लानाया गोबांथार जेंना गोनां बिनिखायनो बेबायदि गुगोल पेनि गेजेरजों जों गुबुन जायगायाव थानाय था थानाय मानसिफोरनि जोङो हरनो हायो लोगोसे बेबादिखो सुबिदा गोनां होन्नानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला गुगोल पेनि गेजेरजों जोङो थाबनो गोजान जायगायाव थानाय सुबुंनि सुबुंनो जोङो हरनो हायो गुगोल पेखौ जोङो जोंनि लाइफयावहाय जों बाहायोब्ला जोङो बेबायदि गोबांथार हेफाजाबफोरखौ जों मोन्नो हायो आरो बेखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जोंगो गुबुनखौ जोङो फोथायनो फोथायजाथाव बे जा जाया मानो होमब्ला माब्लाबा बेयो खैफोद खैफोद गोनांबो जानो हागौ मानो होमब्ला ओह हरनायनि उनावबो बेयो गैया फैयाखै बेबायदि होन्नानै बुङोब्ला बेयो सा साबजानाय नङा खैफोद गोनां मानो होमब्ला जोङो बेखौहाय जोङो फैयाखै होन्नानै बुङोब्ला बेखौ जोङो हरनो आरोबाव फिन जोङो हरनो गोनां जायो जुदि बेहायबो जोङो बेखौ बे बेनि गेजेरजों जों गोबांथार जाहोनखो मिथिनो मोनो खायफा सुबुङा बेखौ आरो बेजों बेनि गेजेरजों गुबुनखौ बेबायदि थगायनोबो जा हागौ मानो होनब्ला जों बेनि जेबो जुदि जों फोरमान दिन्थिनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय गोबां जेंना जानो हागौ